अगरि मूंखे ॿाहिरि वञण जो मौक़ो मिलंदो त मां पंहिंजी मिसिस पंहिंजी माने घरु वारीअ सां ईं ॿाहिरि वञणु चाहिंदुमि छो त जेको असां हिकु ॿिए जो खयालु रखी सघंदासीं जिते किथे हुए गॾु हूंदी त असांखे घुमण जो मज़ो इंदो ट्रेवल करण जो मज़ो इंदो हुनखां पोइ कुझु राइड्स वग़ैरह जेके बि आहिनि पिकिचरु वग़ैरह ॾिसणी आहे या डिनर करिणी आहे लंच करिणी आहे कुझु बि असांसा गॾु उहो सभु पाणु में हिकु ॿिए सां निभाए सघंदासी